جی ہمیں پالتو جانور پسند ہیں پالتو جانوروں میں کتا بلی بکری طوطا چڑیاں یہ سارے پالتو جانور آتے ہیں ہم کو یہ سارے جانور پسند ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ اگر پالنے کی وجہ سے دیکھا جائے تو ہمیں بکریاں بہت پسند ہیں بکرے بکریاں وہ بہت معصوم سے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں انہیں پالنا ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے انفیکٹ ہماری امی اس کو پالتی ہیں اور دوسری بات اور ہمیں جو جانور نہیں پسند ہیں وہ ہیں ہمیں کتا بکوز کتے کو اگر ہم پالتے ہیں کتا لوگوں کو کاٹ لیتا ہے اور اس کے کاٹنے سے کافی نقصان ہوتا ہے لوگوں کو اس وجہ سے ہمیں کتا بالکل نہیں پسند کتے سے ہمیں ڈر لگتا ہے اور دوسرا بلی بلی ہمیں بالکل نہیں پسند ہے بلی اگر ہم اپنے گھر میں بلی کو پال رہے ہیں اگر اس کو بھوک لگتی ہے یا کوئی ایسے تو وہ گھر میں پورا بگاڑ کر رکھ دیتی ہے گھر کو اگر ہماری کوئی ضرورت مند چیز اگر کوئی رکھی ہے تو وہ اس میں بھی منہ ڈال دیتی ہے وہ اس چیز کو بگاڑ دیتی ہے اس لیے ہمیں پالتو جانوروں میں یہ جانور بالکل نہیں پسند ہیں ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے طوطا اور چڑیاں طوطا اور چڑیا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں پال رہے ہیں تو وہ گھر میں چہچہاتی ہیں گھروں کو بہت زیادہ رہنما بنا دیتی ہیں گھر کو اس لیے ہمیں صرف پالنے میں طوطا اور چڑیاں پسند ہیں شکریہ